यह सी सिर्फ़ एक उदाहरण है कि बोरमई में प्रक्रिया की सहमत के बिना ही किया जा सकता है लॉकडाउन उपलब्ध एक सुरक्षा सुविधा है जो बायोमेट्रिक सुरक्षा के उपलब्ध में पक्ष कर देती है इसी लिए आप केवल पिनकोड पासपोर्ट के साथ फोन तक पहुंच सकते हैं लोग लेकिन लॉकडाउन में मूड में ऑनलाइन सूचित करने के लिए क्षमता से स्कूल है यह सभी उन लोगों की रक्षा करती जोखिम से जैसे बच्चों को घर में स्कूल की शिक्षा घर में काम आने वाली है जैसे बच्चों को स्कूल नहीं जा सकते दे दो बच्चे लॉकडाउन में फोन पर पढ़ सकते थे और अपनी परीक्षा दे सकते थे शिक्षा की रुचि रुकी रुक गई थी लॉकडाउन के शिक्षा की रुकी हुई को कोविड लॉकडाउन के बीच संभवता ग्रामीण भारत बच्चों को सब से अधिक नुकसान हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो चुकी थी दौरान अपनी ज़िंदगी के बारे में बच्चों को वीडियो है उन्नीस हमारी ज़िंदगी को उथल पुथल मचा दी लॉकडाउन स्कूल बंद हो होना और बच्चों को कोचिंग भी बंद हो जाती थी